दा गिबियावनो आङो मोसौ फिसिनाय मोखौ फिसिनायनि आदब आयदाया बेनोदि जोङो बायनानै हग बा सोरनिबा आदि लाबोनानै बेखो जोङो माबोरै फिसिनांगौ माबोरै फेदेरनांगौ माबोरै जोथोन लानांगौ बेखौ आं बुंनो सान्दों दा मोसौ फिनोब्ला जों आसलथे मोसौखौ लाबोनानै मोजाङै दै गुदुं फुदुंनानै थुखैनांगौ बेनिफ्राय हागौब्ला आसलथे थावबो एसे एसे फुन्नागौ नामाथाय मोसौनि खोमोनफ्रा समान रज'बोनायनि लामा आरो जि बोराय खोमोन दं बे खोमोनफ्रा स्र गुनानै मोजां रज'फिनो लोगोसेयै ओरैबायदि दामब्रि फिसाखौ मा जोथोन लानांगौ उन्दैनिफ्रायनो आं निजेनो मोनदों दा नखराव मुं दोनबाथाय गावनो खारबोयो थां होनबाथाय थाङो फै होनबाथाय फैयो नम' नम' होनबाथाय खुलुमो फुजा सालियाव बाथौसालियाव थौ होनबाथाय थाङो थिग बेबायसानो बिदि थांबाय जेनिबा लोगोसे बेखो देरहो होलां साब सिखन खालामनोब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो थुखैनायनि आयदा लानांगौ थुखैबाथाय बे दामब्रि फिसाफ्रा स्र मोजां जाबोयो जाबोनानै उनाव देरबोयो देरबोनायनि लोगोसे बिमानि गायखेरखौ जों जोथोन लानांगौ जाहैयो माब्रै बिमानि गायखेरखौबो सामफ्रामबो जोङो आसलथे हागौमानि हागौ मानि सुफुंनो नांगौ जिस्रिजों लासै लासै हुनांगौ आरो दांफा दांफा आनथाइ बाय थानांगौ दांफा दाफा थायाबा गायखेर सेरनाय समावबो जोनो नागिरो आरो सौनो नागिरो खायफाबा सोरबाफोरथ' खाथियावनो थांनो हाया दा आंनिया ओरैबायसा दांबानो आथिं थिखाङो सिखो बोखाजायो साफायै माब्रै दं बिमा फिसा गासिबो आथिं थिखांलायनो सिखो बोखाबाथाय लोगोसेयैनो आरो बै दामब्रि फिसाखौ जों लोगोआव लाबथिंफा लाबथिंफा थांनांगौ आरो लोगोसे सैमा हक बायदिसिना हक बेफोरखौ नायथिंनांगौ आरो जेब्ला दामब्रि फिसाया जागोन जाया जायो बेनो मा जाहोब्ला मोजां जागोन नाथाय जोङो डक्टरनि मोनसे फरामर्ख'खौ लानानै मेदिसिन दौनांगौ लोगोसे जेब्ला गखिर जानो हागोन बिनिफ्राइ बे लासै लासै देरबोगोन देरबोनानै उनाव बेयो गांसो जानो हानाय जागोन गांसोखौबो ओरै बायसा होनांगोन अकल गांसोल' नङा माइरं रन्दै बिनिफ्राइ ओंखाम गेफे गोरलै संनानै सेखन सेखन बै गुन्दै रन्दैजों रन्दैजों होफानांगौ होनब्लाथाय दामब्रि फिसानि देहाया मोजां लामाजों समायना जाबोयो माबोरै मा बेखौ जों होनो मा गब्ल'नाय देरफुनाय बे बायसानो देरफुबोनाय समनि लोगोसे गांसो एफा एफा जानो हाबोयो गांसोखोबो ओरै बायसा न'आवनो थाखाबाथ' मोजां मानो होनबा आजिखालि मुगायाव फोथाराव मिडिसिन सारनायनि थाखाय मोसौफोरा गाज्रि जायो आंनिया जाबाय न'आवनो फिचारि दं आरो गांसोनिनो जायगा दं बेयाव आङो दामब्रि फिसानिबा फिसा गोरलैखौ हाबाय बिमानिबा बिमा बोराय गांसोखो हाबाय बेबायसा आं जोथोन लानानै दाब्रि फिसाखौ देरहोबोयो देरहोब्ला जेब्ला बे मोसौखौबो जोङो मा बायसाहाय जोथोन लानांगोन माब्रै हमथाना लाखिनांगोन जोंनो नांबाय रसा रसाजों खानानै दर'नाय बा न'आवनो आदार होनाय बे बायसानो मोजां जोथोन लानांगोन आरो लोगोसेयैनो बै मोसौखौ बेसे बोसोराव जों हालौनो हागोन बा फाननो हागोन बेनि मोनसे नखर नोजोर थायो ओरैबायदि बेसेबा सम बा बोसोर जेरोबा जोंहा जिनै बोसोर जिनै बोसोरब्ला हाल एव जानाय जाहैयो आरो जिबासो बोसोरब्ला गाबाय होनबाथाय मोजां हाल एव जायो लोगोसे बे बायसानो जोङो बेनि हाल एवनायजोंनो जों बुहुत रां खामायनो हायो आरो लोगोसे गाइखेर साखिर बायदिसिना बिमानिफ्राइबो मोनो बिनिफ्राइ बे दामब्राखौ जोङो जेब्ला हाल एवखांनायनि उनावबो नखराव रायलायनानै जों फाननो हायो मानो होनबा बे दाब्राया बेहा खामायनि सम गैला बेखौ फाननायनि लामा लादेरदों आरो फाननानै आरो जों गोदानबो लानो हागौ ओरैहाय नखराव रायलायनानै माबानो हायो लोगोसे आरो बैनिफ्राइ मोखौखो जोङो गाखिरखौ माबोरैहाय गोबां लामाजों लाबोनो हागोन जों बेखौ ओरैबायदि सान थानांगोन जे जायखौ होनो दाना आदार आहार बेखौ जोङो मैगं थाइगं कबि हग लाव हग राङा लाव हग बुध ओरै हानानै सोमनानै मुरि गुन्दै बिनिफ्राइ जिथुनाखि आजिखालि बाजाराव ओरै ओंखारोना भिटामिन माबा बेखौ लगायदेरनांगौ एसे लोगोसे गुन्दै सुन्दै होनानै गुदुं खालामनानै एसे सुहोनानै बारा गुदुंद्रायबो नङा अलब दुंबुर दुंबुरहाय जों साराय हग दाना होग्रा जिथु आय आयजें बेयाव मोजां मोजाङै होनांगौ नाथाय जाय मोसौआ मोजाङै जागोन बा गाया मोजांनि लामाजों गायखेर होनायाव फैयो आरो लोगोसे बै गायखो जोथोन लानोब्ला माबोरै लानांगोन लैखोआ बेनो सोरनिबा दामब्रिजों होसोलांगोन सोरजोंबा माबागोन बे हदाय मानसि मेगनाव थाफाबाय थानांगोन नोङाब्ला बे गाज्रि लामाजों थांगोन जाय मोसौखौ मोजां साजिना बेथेबाय थागोन नाथाय बे मोसौआ जेब्लाबो न' नागारा दानो दङ हनै आंहानो माब्रैबो आखाय खबबानो फैयो ना मुं खारिबानो आमोखा आमोखि होनबानो फैयो ओरै बाथौ दं बाथौसालियावबो आं ओरैबो एसे सिखायदों बिसोरखौ म' म' होनबाथाय जा ग्रिदै बिसोरो खुलुमो थारैनो नोंथांमोनहा आङो दाबो मोसौखौ लाबोनायमोनबा खोन्थिनो हागौमोन आखाय खबानो फैयो नाम खारिबानो लोगोसे आरो खुलुमो आरो थानाङा होनबाथाय थायो बे बायसानो मावजियाबो दं मानै जोंहा मावजि फिसा फै होनबासो फैगोन थां होनबा थाङो आरो बावबा थांनाङा होनाबाथाय थाङाबो ओरैबायदि जानाङा होनबा जाया बेयाव फाय होनबा फैयो बे बायसानो आङो हिका होनानै मावजि फिसाफोरखौबो जोथोन लादों आरो मावजिनो गिबियावनो आं बेखौ खिन्थाबोआखैमोन दा खिन्थानि बेनो आहारखौ होनांगौब्ला जोङो गिबियावनो ओंखाम फथ'रखौ सेबथा सेबथा आखायजों खांसियाव नादामब्लेनानै होनांगौ होनबासो बियो अरनो हानाय बा सोलानानै जानो हानाय जायो नङाबा एयो गिबियावनो अरनानै जानो रोङा लोगोसे गाखिर होदावनांगौ एसे हायोब्ला नाथाय गायखेर होदावब्ला सिखाव जायो बिनि थाखायबो नोजोर लानांगौ आरो जाय मावजिया सिखाव जागोन बेखौ फंथाम एखेराहायैनो हां मोनसेनो बुनांगौ बे मोनसे नियम आं न'आवबो बेखौ मोनबाय बे गुबुन मानसिया बुंनायाव फंथाम बुनांगौ दा बे सिखावआ खारबाय दा मानसिजों सिथाबो खांसि सेराव खांसिजों नेबाय थायो ओरैबायसा ट्रेनिं होनाय जादों आरो मा आरो एन्जर एम्फौ जेब्लाबो थांनो हाया दा माथाम मानै मावजिजों आरो फोथारावथ' एन्जर गेदेर गेदेर लाबोनानै दोनफैयो न'आव मोनामब्लासो थर मोनो नोर खिन्थानोथ' रोङा इसोरो गाबो बोलो बोजों गाबदो मानसिखो लिंलाङो ओरैहाय एनजर गोथैआव आंबो रोङाखाय माबा मोनसे लाबोदों होनानै जों मिथिखानांबाय बे एन्जर लाबोदोंलै एयो नायबा नंमारगौ एन्जर गोथै बा एन्जर गोथां ओरैहाय लोगोसेयै आरो बे मख'नो जोथोनाव ओरैबायसा दैज्लां बोथोराव मोनसे बेमार फैयो बे बेमारखो जों हदाय आन्दाय खालामनांगौ मा बेखौनो मा सबखा जानाय होनो बे सबखाया जाबाय आसलथे हाब्रुआवबो जायो आरो बोरियावबो जायो मोनसे सम दं बेस्रा जेला बिसोरो आसि एह आसुगुर जरायाव एसे गाराय जानाय बायसा थाम्फै बानाय बेखौ सोलाबाय थागोन होनबाथाय आन्दास खालामदो बे सबखा बेमारथार एयो होनबाथाय दै गुदुंजो जा मैगं थाइगं बिलाइ दं बिनि खांनानै देनानै बुसोम बुसोम होबाथाय बिनि गाराया रानो आरो लोगोसे डाक्टरनिबो जोङो मिडिसिन लाबोनानै बिनि गारायाव जों स्प्रे खालामनानै होयो आरो मलम दं बेनि मलमा जाबाय दल्भ बावबाय आं बेखो आंनो होबाय थायोमोन दाबो दं बे मलमखौ दै गुदुंजों सुखांनानै आरामै जिस्रिजों हुगारनानै फोनना होबाथाय बे गाराय आसुगर गनाय सबखाया मोजांनि लामाजों फैयो